हम अपने यहाँ पौधे लगाने के लिए नर्सरी में जाते हैं मार्केट में जो हमें अच्छा लगता है पौधा वहाँ से ले आते हैं और मट्टी में ज मट्टी में खन के उसे अच्छे से लगाते हैं और उसमें मिट्टी वाला खाद भी डालते हैं पानी भी डेली मतलब उसमें डालते हैं उसमें साफ़ सफ़ाई अच्छे से हम रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से लग जाए और गमले में भी अच्छे से मतलब मट्टी उट्टी डाल के अच्छे से खाद उद उसमें मिट्टी वाला मिला के उसमें भी हम लगातें हैं पौधा हमारा सही से लग जाए और हम वहाँ से मतलब मार्केट से लाते हैं पौधा नर्सरी से जो भी मुझे पौधे पसंद हैं हम ला के अपने आस पास मतलव जगह हैं वहाँ पर खन के खुदाई कर के अच्छे से मिट्टी उट्टी खाद उद मिट्टी वला डाल के अच्छे से तब हम लगाते हैं